आङो आंनि न'खरनि मानसिफोरजों दिल्लीयाव थांनो सान्दों आङो सा बा सुबुंनि थाखाय गंसे बलेर' गारिनि गोनांथि जादों आरो आङो मोनायाव थाहैनो थाखाय मोनसे मोजां हटेलनि गोनांथि जादों